सोलोंथाय साख्रि मावनाय आरो समाजारि थाथायनि बिथिंआव क'क्राझार जिल्लानि आइजोफोरनि सिगाङाव नुजानाय गिबि जेंना आरो खाबुफोरा जाहैबाय जोङो सोलोंथायनि बादै बुंनो थाङोब्ला सोलोंथायावथ' जों गोबां आवगायना दङ क'क्राझार जिल्लानि आइजोफोराबो फरायनाय बिथिङाव गोबां आवगायनानै दङ साख्रि मावनाय आइजोफोराबो एसे बांसिन जाबाय नाथाय दा जोङो माखासे मानसिफोरा फरायनानै दं फरायनानै दं साख्रि मोनथ'आखै आइजोफोरा फरायग्राफ्रा एसे बुरजायैनो जाबाय साख्रि मावनाया दानि सरखारा साख्रिबो होनो हायाखै गोदोनि सरखारा मालाय होनो हादों फरायनाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला थिगानो क'क्राझार डिस्ट्रिकनि हौवा बा हिनजावफोरा हौवाफ्राबो थिगैनो दं हिनजावफ्राबो थिगैनो दं समजारि बिथिङावबो दा थिगैनो दङ गोबां समाव माखासे जेंना जादों बै समाव जेंनाफोरा माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय फरायनाय बिथिङावथ' गोदो गोदोनिफ्रा बिराद साबसिन जाबाय दा थिगैनो दङ साख्रि मावनायफोराबो दा थाग थिगैनो दङ गोदोहाय फरायनायनि थाखाय माखासे खाबु मोनैनि गेजेरावहाय जोंहा फरायनायाव प्रब्लेम जायोमोन सोरहाबा फैसानि प्रब्लेम जायो जोङो गोसो बायदि फरायनो हाजोबामोन बेनि जुनैनो जों साख्रिफ्रावबो मोनामोन नांगौ रोखोमनि इडुकेसन गैयिनि थाखाय जों साख्रिफोरावबो एप्लाय खालामनो हाया जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिथिङाव सोलोंथाय साख्रिआव नुबाय जोङो जोंनि आइजो माहारिया क'क्राझारनि आइजो माहारिफ्राबो दावगागासिनो दङ साख्रि मावनाय आइजोफ्राबो दावगागासिनो दङ माखासे जेंनाफोरा बेनोल'दि जोङो सोलोथायखौ लासै लानोसौ सोलोंथाय लानायनि उनाव जोङो गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय जोंनि आखायाव रां गैया जायो जायनि गार्जेनफोरा फैसा खम थानायनि जाउनाव जों माखासे एडमिसनखौ लानो हायाब्ला जोंनि फरायनाय बिथिङा थालांनाय जायो आरो बिदिनि जुनावनो जोङो साख्रि माव बा सोलोंथाय लाफुंनो हायिनि समावनो जोङो साख्रिफोरखौ एप्लाय खालामनो हाया हाया जायो माखासे साख्रि लानो थाखाय जों माखासे इडुकेसन कुवालिफिकेसननि बेफोरा थायो नालाय बेनि जुनैनो जोङो नांगौ मानि साख्रिखौ एप्लाय खालामनो हाया जायो बिदिनि थाखायनो जोङो थालांनो गोनां जायो बेफोरनो जाबाय माखासे जेंनाफोरा जोंनि सायाव नुजाफैयो आरो हौवा हिनजावनि गेजेराव दा थानाय सम थमनि फारागथिया बेनोदि हौवाफोरा गोदोहाय बांसिनैनो जों साख्रिफोराव मावोमोन नाथाय जों दा क'क्राझार डिस्ट्रिकफोरावबो नुनो मोनबाय जोंनिहाय हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव जेबो फाराग गैला बयहाबो एखे समान साख्रि मावनाय बा सोलोंथाय लानायाव बयबो एखे समानैनो थांगासिनो दं आरो